وعلیکم السلام خیریت سے ہیں نا ہوں بتائیے ہوں صحیح ہے الحمد للہ آپ کی دعا سے آپ کون بول رہے ہیں جی تو پھر بتائیے

یعنی دو تین مہینہ سے پڑھائی نہیں ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں کلاس میں استاد نہیں آتے ہیں ہوں اچھا اس کے سلسلے میں اسکول میں میٹنگ ہوگی اور یہ بات فائنل کی جائے گی کہ کیسے پرھائی ہو تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے ہاں اور اور بتائیے کوئی مجبوری ہے اور اچھا کتاب کا بھی مہیا کر دیا جائے کر دی جائے گی اور اعلیٰ کمان سے بولا جائے گا کہ کتاب کا بھی مہیا ہو جائے ہوں تو سب صحیح ہے نا اور اور کیا کمی کوتاہی ہے ہوں اچھا اس سلسلے کے بارے میں ان شاء اللہ اسکول میں میٹنگ ہوگی اور اور اس کی درستگی کی جائے گی تو سب صحیح ہے نا خریت ویریت

اور کوئی دوسری بات ہے ہوں وہ تو مانتے ہیں پڑھائی نہیں ہوتی ہے لیکن محنت سے پڑھیے کیونکہ ہر استاد ہر طرح کی نہیں ہوتی ہے کسی کی صلاحیت کم ہوتی ہے کسی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کچھ ہم لوگوں کو بھی بچے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے توجہ دینی پڑتی ہے ہوں جب آپ کتاب آگے سے مطالعہ کر کے آئیے گا تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی تو سب صحیح ہے تب اس کے بارے میں ان شاء اللہ میٹنگ رکھی جائے گی اور بات فائنل کی جائے گی کس طرح سے پڑھائے تاکہ بچے سمجھ میں آ جائے اور محنت سے پڑھے اور اس میں دلچسپی لگے سب کتابوں میں صحیح ہے تب صحیح ہے السلام علیکم خدا حافظ